اتر پردیش میں اہم مذاہب اور ان کا ثقافت پر اثر اتر پردیش بھارت کی سب سے بڑی آبادی والی ریاست ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں یہ مذاہب ریاست کی ثخافت رسم و رواج فنون لباس کھانوں اور طرز زندگی پر گزارا اثر ڈالتے گہرا اثر ڈالتے ہیں اتر پردیش میں سب سے زیادہ تعداد ہندو مذہب کے پیروکاروں کی ہے ہندو مت کی باعث مندروں کی بہتات ہے جیسے کاشی شوا وشواناتھ اییودھیا کا رام مندر ہولی دیوالی رکشا بندھن جیسی تہوار بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں کلاسیکی رقص اور سنگنگ جیسے کتھک ہندو ثقافت سے جڑے ہیں دریائے گنگا کو مقدس ماننا جاتا ہے جس پر کئی مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں